में जम्मू तो आं इत्थें अज्ज कल सोका बड़ा पेदा ऐ बड़े सारे केंई बारी एह् होंदा के साढ़े पानी नी मिलदा इत्थें हून पैह्लैं थोह्ड़े चिरे दा बड़ा जादा सोका पौंदा ऐ उत्थें इन्नां पौंदा के उत्थें बड़े जादा हमेशा सुननें च औंदा कि उत्थें बड़ा जादा सोका पेदा ऐ ते लोग बड़ी जादा प्रावलम आंदी एह्दे च इन्नां लोग ओह् करदे उनेंगी समझ नी आंदी पानी कुत्थां दा लैच्चै कुत्थां दा नेंई लैच्चै बड़ी सारी प्रावलम और केह् सल्यूशन होई सकदा कक्ख नी होई सकदा लोकें और उत्थें अगर राजेस्तान च बड़ा सोका पेदा ऐ ते दूई स्टेट चा पानी लेईयै उत्थें पज़ांदे ऐं गौरमैंट उत्थें पज़ांदी ऐ और जिसां स्टेट च नेंई पुज्जी पांदा फिर बचैरे जेह्ड़ा तलाऽ दा पानी ऐ बारिश दा पानी ऐ फिर ओह् बी ओह् करदे ऐ और केंई बारी होंदा कि बारिश बी नी होंदी और फिर उ'नेंगी बड़ी दूरा दूरा तक्कर सोका पेदा होऐ ता तलाऽ बी सुक्की जंदे सोका पेदा होऐ ते फिर उनेंगी इन्नी दूर दूर तक पानी लैन जाना पौंदा कि केह् करन बचैरे और अस केह् आक्खी सकनें साढ़े इत्थें बी अज्ज कल बर्खा बड़ी घट्ट पवा दी ऐ जेह्दी बज़ाह् नै सुक्का पवा दा ऐ जित्थें टयुवैल्ल बगैरा लग्गे दे उत्थें गंदा पानी आनां स्टार्ट होइया लेकिन कुछ लोग गंदा पानी बी पींदे ऐं क्यों कि उत्थें बड़ा जादा सोका पेदा फिर अस केह् करनें होनें कि उत्थें दुई स्टेट कोला दा पानी मंगवानें लोग केह् करा दा कि लोग मते केह् करा दे कि बोर बगैरा कढा दे सारा पानी धरती चा खत्म होई जा दा ते धरती पानी गै नी ऐ और जिसलै बर्खा नी पवा ते धरती च पानी आनां कुत्थां दा ऐ भलेआं घट्ट पानी ऐ धरती च जिसलै पानी नी आह्ग ते लोकें भुक्खे त्रैह् दे गै मरना बड़े सारे लोकें गी एह्दी प्रावलम आ दी ऐ और अस इसी कियां सालव करी सकनें घट्ट कोला घट्ट इस पानी गी केह् करनां बेस्ट करनां जिन्नां अस जादा बेस्ट करगे उन्नां अस जादा केह् करी सकनें उन्ना स्हानू सुक्का पौना उन्नी स्हानू पानीं दी कमीं होनीं उन्ना गै स्हानू गै प्रावलम होनी फिर अस केह् करने होन्ने हून साढ़ा एह् ऐ कि अगर अस न्हा ने पानी केह् ऐ बूह्टें गी जा जां अस गवा गी पानी पलैने ते ओह् दुआ जेह्ड़ा बडे़ दा होऐ अस केह् करने होन्ने डोह्ल्ली ओड़नें होन्ने उत्थें सुट्टनें जित्थें बूह्टे बगैरा लग्गे दे इयां अस सुट्टी ओड़नें फैक्ट्रियें च बी किन्नां कैमिकल बगैरा होआ दा जेह्दी बज़ह् कन्नै पानी दी प्रावलम आ दी ऐ और अस केह् करचै लोग बड़े सारे ओह्दे सुक्के पन दी बज़ह् नै सफर करा दे ऐं लोकें गी पानी नी मिलदा इन्नें दूर दूर उंदे शैह्र च सुक्का पेई गेदा ते इन्नें दूर दूर उ'नेंगी पानीं लैन जानां पौंदा फिर उ'नेंगी इन्नी दूर जाना बेचारियां जनानियां जंदियां मटके लेईयै एड्डे दूर दूर जंदे सुक्का पेदा उत्थें तलाऽ गै नी लब्भदा और बर्खा नी होऐ ते तलाऽ बी सुक्की गेदे होंदे ते फिर उनें दूर दूर जानें पौंदा केई बारी गौरमैंट दिंदी उत्थें आंदा नी गौरमैंट आह्ले नी आंदे पानी है जां नेंई ऐं जेकर उनैं पानी नी थ्होऐ ते उनैं रुट्टी कुत्थां दा बनानी ते रुट्टी बनानैं आस्तै बी पानी चाही दा हून किश लोग केह् करदे इन्नां सोक्का पौंदा कि जेह्ड़ा बरखा दा पानी होंदा उसी जोड़ी जोड़ी रक्खदे फिर ओह् पींदे ते उत्थें जे कर ओह् बर्खा दा पानी पिया दे ते फिर उनेंगी न्हानें गी पानी कुत्थां दा थ्होआ दा फिर बचैरे केह् करन अज्ज कल लोग सुक्का पवा दा जां ते बर्खा नी होआ दी बर्खा कैंह् नी होआ दी एह् जेह्की गलोवल बार्मिंग जा दी उप्परे गी ओह्दी बज़ह् नै होआ दी ओह्दी बज़ह् नै जिसलै बर्खा नी पौग ते फिर सुक्का नी पौनां अज्ज कल बर्खा च बी पानी है गै नी ते फिर बर्खा कुत्थें पवा दी बर्खा गी बी पानी चाही दा पानी आस्तै ओह् होआ दा गै नी फिर कुत्थां दा ओह् होआ दा जिसलै पानी आह्ग गै पौह्ग गै थल्लै फिर गै पानी निकलग जिसलै उप्परा दा पानी पौह्ग गै नी ते फिर निकलनां कुत्थां दा फिर पानी निकलग ग नी ते सुक्का गै पौंना नां लोकें गी पीनें आस्तै पानी थ्होंना नां रुट्टी बनाने आस्तै थ्होंना ना न्हाने आस्तै पानी थ्होंना हून इक ऐसा देश ऐ मिगी हून चेत्ता नी आ दा उत्थें इन्नां सुक्का पौंदा कि उनैं पीनैं दै पानी लैना पौंदा खरीदना पौंदा उत्थें दो दो ज्हार तिन्न तिन्न ज्हार लीटर पानी बिकदा ऐ उत्थे बाह्रा दा पानी जंदा ऐ उत्थें भलेआं इन्ना सुक्का पेदा कि लोग बाह्रा दा पानी लैंदे दुईं कंट्री चा पानी लैंदे नेही इक कंट्री ऐ उत्थै ऐसा इक देश ऐ जित्थै बड़ा जादा सुक्का पेदा ओह् बी उत्थै रवा दे गै बाह्रा दा पानीं बचैरे किन्नें किन्नें दिन न्हौंदे गै नी हून साढ़ै इत्थें जेह्ड़े न्हौंदे ते बक्खरै ओह्दे च बक्खरा ओह्दे च बक्खरा गर्म बक्खरा ठंडा बक्खरा इयां ते फिर डोहली गै ओड़दे टूटियें बुरश करदे तां बी उसी डोहली ओड़दे पानीं पानी गी बचाईयै रक्खनां होऐ ते सुक्का घट्ट पौह्ग नी पानी गी बचांदे गै नी लोग जिसलै पानी गी नी बचाङन ते सिुक्का ते पौना गै ऐ हून अस केह् आक्खी सकनें आं सुक्कै आस्तै हून इन्नां सुक्का पवा ते लोग पानी बचाङन गै ते तां गै सुक्का ठीक होना ऐं उ'नेंगी पानी मिलनां पानी नेंई बचाङन ते फिर थल्ले दा इन्नां पानी कुत्थें घटना जमीन नै जमीन च बी ते लावा ऐ इन्नां पानी थोहड़े निकली सकदा ऐ जमान ता दा गौरमैंट बी केह् करै कुसी कुसी देऐ पानी इन्नां पानी है गा नी गौरमैंट कोल बी गौरमैंट बी बार बार बोर कढाई जा दे थल्लै ओह् थल्ले दा पानी आंदा नी बोर कढानें दे बी इन्नें पैसे बेस्ट होंदे लोकें गी इ'नें लोकें गी पीनें गी पानी नी थ्होआ दा ते गौरमैंट कढाई जा दी ऐ अमीरैं आस्तै हून केह् करनां ऐं असैं